हाँ जी नमस्ते हमको आपसे पता करना था कि हमको डेंगू हुआ है अच्छा तो आपका क्लिनिक कहाँ चल रहा है अच्छा मिर्जापुर में है तो कितने कितने बजे तक आप क्लिनिक चलाते हो अच्छा मिर्जापुर में किस जगह अच्छा फिर आपके का भी हाँ वहाँ पर कुछ बोड ओड लिखा है किस क्लिनिक का क्या नाम है ओह वो तो मेरे ही नाम से हो गया अब सर और डाक्टर साहब फीस क्या है अच्छा तीन सौ रूपये सिर्फ फीस है तो हमको ये डेंगू हुआ है तो क्या कुछ बताएँगे परहेज वगैरह कौन सा जाँच होगा अच्छा तो मैडम ब्लड चेक का कितना लगेगा अच्छा कुल मिला जुला के खर्चा दस पंद्रह हजार बैठ जाएगा हाँ क्या करेंगी यही सब परेशानी आ जा रही है यही माहौल चला रहा है डेंगू का इसी से हम बहुत ज्यादे परेशान हो गएँ हैं इसीलिए तो अब इधर मतलब मेडिकल से दवा कर रहे थे आ राहत नहीं मिल रहा है तो हम सोचे आपसे एक बार संपर्क कर लें अच्छा तो मैडम अ जांच कराना है तो कुछ खा पी कर आएँ कि खाली पेट अच्छा हाँ ठीक है तब आप कल रहेंगी न क्लिनिक पर हँ नहीं जैसे ऐसा होता नहीं है कि भाई छुट्टी मार लेते हैं तो क्या पता हम वहाँ पहुँचें आप ही न रहें अच्छा तो डाक्टर साहब कब से कब तक बैठते हैं अच्छा अच्छा चलिए ठीक है फिर और डाक्टर साहब का क्या नाम है डाक्टर साहब का क्या नाम है अच्छा चलिए ठीक है कल आ कर मिलते हैं नमस्ते मस्ते